हावें अमॅजोन ऑनलायन ऍपा वयल्यान शर्ट मागयल्लो ग्रीन कलरचो पूण तो आतां पयलीं तो जालो म्हाका पूण आतां तो धुतल्या उपरांत आटलो तो आतां म्हाका जायत ना तो म्हणजें तांच्यांनी सांगलेली ती क्वालिटी म्हाका डिलिवर करूंकूच ना आनी तो शर्ट पळोवन म्हाका खूब जाणांनी विचारलेलें खंयच्यान घेतलो कांय म्हणोन पूण तो आतां ती क्वालिटी सामकी बाबत जाल्या तेची मागीर आतां हांव कोणाक कसो रिफर करूंक शकता